مقامی معاشت جیسے تجارت ویاپار میں اردو زبان اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ ہم خرید و فروخت کرتے ہوئے اردو زبان میں بات کرتے ہیں اردو زبان ہندوستان کی پیداوار پیداوار ہے اور ایک زمانے تک یہاں کی قومی زبان اردو رہی ہے آج بھی عدالتوں میں اردو زبان کے بہت سے الفاظ مستعمل ہیں تجارت کا لفظ اردو زبان میں عربی سے مشتعمل ہے اردو زبان کے فروغ میں مدارس اور فلم انڈسٹری کا بڑا رول رہا ہے ابھی ماضی قریب تک بالی ووڈ بالی ووڈ کی تمام فلمیں اردو زبان میں ہی ریلیز ہوتی ہیں اگرچہ انہیں ہندی فلم کہا جاتا ہے لیکن ہندی فلموں کی زبان اردو ہوتی ہے